खन्थाइ आयदानि सायाव गोबां गोसो दङ नाथाय फारसेथिं नायोब्ला माखासे गोथौ अंथि गोनां बाथ्राफोरखौ मिन्थिजोबैनि जाहोनाव बा खम सोलोंथाइ लानायनि थाखाय जोबजासिम जाहैया गोसोदङमोन नाथाय जोबजासिम जाहैया जोबोद गोसो जायो मोन खन्थाइ लेरलांनो नाथाय बेखौनो बुंनांगोन जे साननायफोरानो एसे थोवले नामा बिनिखायनो जाहैजोबा होननानै आं सानो